مئو ایک صنعتی شہر ہے اور یہاں کی صنعت میں بُنائی کا کام ہو تا ہے یہ زمانہ قدیم سے یہاں قائم ہے اکبر کے عہد سے یہاں ایک قوم ترکی سے بنکروں کی لا کر بسا دی گئی تھی ان کا پیشہ تھا بُنائی کرنا پہلے یہاں ساڑی کے علاوہ لنگی دوپٹہ چادر وغیرہ بھی بنی جاتی تھیں اور اس کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے کیونکہ یہاں کارخانے یعنی کرگھو اور پاور لوم گھر گھر میں موجود ہے اور گھر کا ہر فرد اس کام میں مشغول ہوتا ہے عورتوں کا بڑا اہم کردار ہے اس صنعت میں گھر کی عورتیں اس کام کو یعنی بُنائی کے کام کو کرتی ہیں اس لئے بُنائی دست کاری یہاں اور جگہ سے الگ ہے اور اس کو اور یہ اس کو انفرادیت دیتی ہیں